पाँच बजे भोरमे उठै छियै सुति कऽ उठै छियै तऽ अङ्गनामे टहलै छियै अङ्गनामे चलि जाइ छियै मन्दिर टहलै लए मन्दिरपर सँ चलि जाइ छियै छतपर टहलै लए टहलि कऽ आबै छियै ने शरीर स्वस्थ रहै छै हलका रहै छै ओकर बाद कतय जेबै टहलै खातिर लए बेसीसँ चलि जाइ छियै मन्दिर घूमय लए मन्दिरसँ घुमि कऽ आबै छियै तऽ अङ्गना घरमे टहलै छियै अपन जे काम धन्धा हेतै से करै छियै लेकिन शरीरमे हलकापन अच्छा लागै छै बुलैओमे अच्छा लागै छै सुबहमे उठि कऽ बुलयमे अच्छा लागै छै लोककेँ बढ़िआँ लागै छै लोककेँ टहलना चाही बुलना चाही अपन शरीर स्वस्थ रहै छै बढ़िआँ लागै छै देखयमे सभकेँ टहलना चाहिए सुबह सुबह उठि कऽ भोरे भोर उठि कऽ सभकेँ टहलना चाही अच्छा लागै छै टहलैमे बुलयमे नीक लागै छै शरीरसँ हलका रहै छै अस आलस नहि लागै छै शरीरमे नीक लागै छै बुलयमे बढ़िआँ लागै छै लोकके हम कतय जेबै बूलय खातिर हम अपना घरे घरमे घरे अङ्गनामे बुलै छियै टहलै छियै छतपर चलि जाइ छियै बुलय लए अपन छतपर सँ बुलि कऽ आबै छियै तब अङ्गनामे घरमे काम धन्धा करै छियै अपन काम धन्धा कए कऽ तब अपन ध्यान करैत रहै छियै ध्यान कए कऽ करैत रहै छियै आओर कोन काम करबै बस पूजा पाठ करै छियै आओर की करबै आओर किछो नहि करै छियै अपन